वो बालू का ट्रक ट्रैक्टर जो आया था कह बालू कतेक रहे रऽ हँ एहि महिनामे जे अहाँकेँ बालू कै बोरी उघने रहियै कतेके सेल भेलै बिकलै हँ बतेबै ने ठीक है हँ पैसा वैसा कतेक एलै हन अहाँ लग कहिऔ तऽ अब हमरा केना पता चललै पता लागलै भेलै हँ अहाँ हमरा हिसाब बतेबै ने हिसाब मिलबतियै कहलहुँ गिट्टी जे मँगेने रहिए गिट्टीमे कतेक फायदा भेलै

अभी गिट्टी कतेक बचल है दोकान पर पेमेण्टके जे गाड़ी ऐलै हँ तऽ पेमेण्ट कतेक बचल है पेमेण्ट दिआ कहली पेमेण्टके गाड़ी गेलै रऽ पेमेण्ट रहे कतेक बचल है पेमेण्ट अच्छा पेमेण्ट दिआ हम पूछैत छी अहाँ से सिमेण्ट जे ऐले हँ ने सीमेण्ट सिमेण्ट बलामे कतेक बोरी बचल है गोदाममे अभी तक

दश बोरा हँ अच्छा एहिमे हमरा एहि महीनामे घाटा लगलै या किछु बचलै हमरा पास अहाँ हिसाब मिलबिऔ अहाँ हिसाब मिलाके देखलियै हन घाटा लागलै ठीक छै